गैस जे छै से नीक छै तऽ खरापो छै दुनू छै अथि एक दिन हमरे साथ घटना भऽ गेल हमर पुतोहू बेटा सभ गेल रहै एगो मन्दिर पूजा करऽ तऽ हम सोचलियै ताबे तिना हम देरी भऽ जेतै से खाना बना लै छी भात दालि एगो सब्जी बना लेलीह आ आँटा सानिके जे रोटी बनाबऽके है तऽ हमरा ठार भऽ के नहि भेल तऽ हम चूल्हा निच्चा उतारि लेलियै आ हमरा ई दिमागमे नहि जे पाइप घिचा गेलै हम सलाइ बारलियै कि सराक दनि आगि धऽ लेलकै आधा पाइप जरि गेलै कनिक रहि गेलै तखन जाकऽ हमरा अपने बुझाइल जेना बुझाइल जे केओ कहैयै कि जे अहाँ ओकरा मिझाऊ तऽ ओकरा मिझेलहुॅं तब ओ बन्द भेल तखन ओसभ आयल तऽ पाइप बदललक तखन जाकऽ खाना रोटी बनेलक आर तऽ बनि गेल रहै रोटी बनेलक ताहि दिनसँ हम गैसो नहि जरैबे छी तऽ गैस नीक छै तऽ खरापो छै दुनू चीज छै तऽ ओकर आ हम बहुत पहलेसँ गैस जरैबे छी नहि बेसी तऽ बहुत अथि धिया पुता पढ़ऽ बला भेलै तऽ दिक्कत होइ छलए अकेलामे तऽ बहुत पहलेसँ हम गैस जरबै छलहुॅं हमरा नयेसँ आ आइ जरबैत जरबैत अकेला रहि धिया पुता चलि गेल बाहर थोड़े दिन हम अकेलो रहि दुइये गोटा रही आ तय्यौ हम गैस जराबी आ ओहि दिन बुढ़ारीमे आइ हमरा साथे एहन घटना भेल ताहि दिनसँ हमरा डर पैस गेलै हम तऽ गैस जरैबे नहि करै छी गैस जरा दैया केओ तऽ हम ओहि पर हम चाय ताय कखनऊ बना लेलहुॅं एना मौका नहि भेटैया बनाबैके यदि बनाबौके मौका भेल तऽ दोसर केओ जरा दैया तऽ जेना अन्दर डर पैस जाइ छै से हमरा डर पैस गेलै है हमरासँ नहि होइ छै आब ताहिके चलते हम एगो चूल्हा अखन पुरनका रखनैहैं छी एगो माटिके बनाकऽ जे ओहि पर हम अपन कय लै छी यदि पाबनि तिहार करैके भेल तऽ